नमस्ते

हर चीज़ का मिलता है क्या क्या चाहिए गुलाब का मिल जाएगा गेंदा फूल मिल जाएगा चमेली मिल जाएगा बेला का मिलेगा जो चाहिए वह मिल जाएगा हाँ हाँ बिल्कुल मिल नहीं नहीं अच्छे से लगाइएगा तो क्यों सूखेगा नहीं नहीं अच्छे से लगाइएगा ना तो नहीं सूखेगा हमारे पास तो नहीं सूखता है तीन टाइम पानी देते हैं अच्छे से खाद पानी देते हैं तो अच्छे से तो रहता है

का चीज़ का जैसे मतलब गुलाब लेंगे गुलाब का उसका दाम तीस रुपया है नहीं नहीं देखिए अब लगाए हैं इतना तो कुछ मेहनत कर रहे हैं कुछ तो निकालना पड़ेगा चलिए आइए आप लीजिए देखेंगे जैसे देखेंगे जैसे देंगे हम डेली दो चार रुपया कम कर देंगे ठीक है ठीक है किसका उसका है बीस रुपया ठीक है आइए पहले देखिए तब ना ले जाएँगे आपको जो पसंद होगा वह ले लीजिएगा हाँ आप ले लीजिए आइए ले लीजिए उसके बाद दाम पूछियेगा अभी से क्या दाम पूछ रही हैं

बहुत अच्छा खिलता है फूल यही सब है जो मांग रही हैं यही सब है गुलाब है गेंदा है अढ़हूल का फूल है चमेली है बेला है जो लीजिएगा वो है

जो पसंद है वह ले लीजिए बोलिए और क्या ठीक है तो ले लीजिएगा दस दस रुपये का मिलेगा ज़्यादा महंगा नहीं है बड़ा वाला है छोटा वाला नहीं रखते हैं हम हाँ हाँ ठीक है आइएगा तो ले लीजिएगा ना कौनसे कलर का है पिंक कलर का है हाँ हाँ है आइए ले लीजिए हाँ हाँ सब मिलेगा

ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है